हांव व्हडलें गायक काय न्हू बट हांव सादीशीं गितां म्हणटां जीं म्हाका म्हणपाक जमता चड अशें ताण घेवपाकूय नाका आसता म्हाका तर हांव फक्त म्हाका येता तीच गितां गायता तेज्या भायली दुसरी खंचीत न्हू क्लासिकल कंटेम्प्ररी अशें कांयत ना जी म्हाका म्हणपाक येता गावपाक येता तीच हांव गायतां